जी हाँ प्रौद्योगिकी में उन्नति ने हमारे जीवन को बदल दिया है हमें विभिन्न चीज़ों के लिए स्मार्टफोन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं जिनमें होटल बुकिंग टिकिट बुकिंग बैंकिंग पेमेंट करना शॉपिंग करना बहुत सारी चीज़ें जो कि आसान हो गई है पहले हमारी टिकट बुक करने के लिए वहाँ स्टेशन जाना पड़ता था जबकि अब हम फोन के माध्यम से टिकिट बुक कर देते हैं होटल की बुकिंग कर देते हैं किसी भी प्रकार का पेमेंट हो उसको कर देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो प्रोद्योगिकी ने हमारे जीवन को बहुत भली भांति तरीके से बदल दिया है और स्मार्टफोन इंटरनेट का इस्तेमाल भी इसमें मुख्य भूमिका का निभा रहा है